जी बोलिए

अच्छा तो मतलब डाउन पेमेंट आप कितना कर पाएंगे हमारे मिनिमम जो डाउन पेमेंट होता है वो टेन थाउजेंड का होता है तो आप कर पाएंगे दस हजार का डाउन पेमेंट देखिए देखिए हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा लैपटॉप बिकते हैं वो एच पी कंपनी के बिकते हैं हालांकि हमारे पास और भी कंपनीज हैं लेनेवों है एच पी है डेल है लेकिन आज के टाइम पे जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वो जो सबसे ज़्यादा हमारी सेल होती है वो एच पी की होती है तो मैं यही चाहूँगा की आप एच पी का ही लें आप वैसे आप का क्या मन है कौन सी कंपनी लेना चाह रहे हैं आप

देखिए डेल में देखेंगे तो डेल में क्या है की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है एच पी की जो लैपटॉप हैं उनकी लाइफ भी ज़्यादा है और सर्विस भी ज़्यादा अच्छे से दे पा रहे हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा है जी जी जी एच पी की लैपटॉप में हमारे पास थर्टी फाइव थाउजेंड से लेकर टू लाख तक के लैपटॉपस हैं जो कि हमारे पास अवैलेबल हैं और इनके जैसे जैसे प्राइस में इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे उनकी जो स्पेशलाईज़ेशन बढ़ती जाती हैं जैसे कि अगर हम बात करें एच पी का एक राइसेन लैपटॉप अपने सुना होगा ये गेमिंग लैपटॉप होता है तो इसका हमारे पास एच पी का राइज़ेन फाइव है इसका कोस्ट आप अगर आप कह रहे थे की आपका बजट सिक्स्टी थाउजेंड का है तो ये आपके बजट पे सही बैठेगा इसका बजट वही आपका फिफ्टी फाइव थाउजेंड से लेकर सिक्स्टी के एपरोक्स में ही पड़ेगा यानि आपको ये साठ हजार से कम का पड़ेगा तो मैं आपको इसकी वो बता देता हूँ कि इसमे क्या क्या खासियत है इसकी एच पी राइज़ेन फाइव की जो एच पी का राइज़ेन फाइव लैपटॉप है इसमे आपको एक टेगाबाइट की हार्डडिस्क मिलेगी और इसकी जो रैम रोम रहेगी ऐट जी बी रैम और टू फिफ्टी सिक्स जी बी की रोम और अगर इसकी बात करें तो इसमे चार जी बी का ग्राफिक कार्ड भी मिलेगा आपको जो कि हेल्प करता है गेम को अच्छा बनने में और गेम के डिजाइन और उसके जो ग्राफिक्स रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से देखते हैं इसीलिए तो गेमिंग भी कहा जाता है और ये जो गमर्स होते हैं मोस्टली इसको प्रेफर करते हैं और इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छे से चलता हैं और ये हाई प्रोसेसर लैपटॉप भी कहे जाते हैं तो अगर आप बोले तो ये मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस लैपटॉप से मिल पा रही हो तो जी जी जी एक्सेप्टेबल है

जी चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा जब भी आप आएंगे और हमारे कंपनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद